मां डस्टबिन वठण वई हुअमि मुर्गन स्टील एम्पोरियम चेम्बूर स्टेशन में त हुते मूंखे डस्टबिन खपंदो हुओ मुंहिंजे हिसाब सां मां कलर बि पंहिंजो चॉइस करे वरितो हुओ हुनखां गैरंटी बि वठती हुई की हिनमें कुझ बि प्रॉब्लम न थींदो साम्हूं वारे दुकानदारु चई तव्हां बेमुशक वठी सघंदा आयो हिनमें कुझ बि प्रॉब्लम न थींदो त हुन ई पैक करे ॾिनई मां घर में वठी आयमि त घर में जीअं यूस करणु लॻमि त हुनमें जल्दी सां क्रैक अचण लॻा पंद्रनि ॾींअंनि जा अंदरु हुन जो जेको जीअं मां वरितो हुओ हुन ए हिसाब सां मूंखे न मिलियो हुन मां जंहिं मां विझंदी हुअमि किचिरो त हुनमें हेठा किचिरो निकरंदो रहंदो लीकेज चालू थी वेंदो हुओ त मां इहो ई सभिनिन खे रिक्वेस्ट कंदी आहियां की कहिड़ो बि प्रोडक्ट वठण वरितो त नीलकमल प्रोडक्ट जे अलावा ॿियो कोई बि प्रोडक्ट वठो जीअं तव्हांखे कम्फटेबल महसूसु करणु लॻो